ہیلو ٹریویل ایجنسی سے بات کر رہے ہیں جی اصل میں میں نے آپ کو فون اِس لیے کیا ہے کہ کیا ہے نا مجھے اپنی فیملی کے ساتھ شملہ جانا ہے گھومنے کے لیے تو میری فرینڈ نے آپ کا نمبر دیا تھا کہ آپ کے یہاں گاڑیاں کرایے پر مل جاتی ہیں تو مجھے ایک ہفتے کے لیے مل جاتی تو ٹھیک رہتا فور ویلر گاڑی چاہیے تھی شملہ جانے کے لیے مجھے صرف آپ کی گاڑی چاہیے تھی اور مجھے اِس کے بارے میں بتا دیتے کہ کیا حساب رہے گا پر ڈے کا تو میں آپ کو پے ٹی ایم کر دیتی تھوڑے سے آنے کے بعد دے دیتی اور نیکسٹ ویکڈ ہم لوگوں کا جانے کا ارادہ ہے ایک ہفتے کے بعد آپ کو آپ کی گاڑی واپس کر دیتی میں اور جو ڈاکیومنٹس آپ کو چاہیے وہ آپ مجھے بتا دیتے یہ ساری چیزیں آپ مجھے بتا دیجیے تاکہ میں آپ کے پاس آ کر کے جمع کر دوں اور اِس کے علاوہ کلو میٹر کے حساب سے بھی بتا دیجیے اور پر ڈے کا بھی حساب بتا دیجیے اور اگر آپ کا ڈرائیور ساتھ میں چلتا تو ٹھیک رہتا ورنہ میں خود چلی جاؤں گی کیونکہ مجھے گاڑی چلانی آتی ہے